जोंनि जानाय जानाय मुवाफ्रा जाहैबाय

ना नारजि ना गोरान नारजि गोरान बेफोरखौ जों जायो आरो

थाइजौ खान्थाल बायदि मुवा फिथाइ सामथाइ ओंख्रि अनद्ला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि बेफोरखौ जों जायो आरो फाथो फाथो गोरान फाथो मैद्रु लाफा मैद्रु लाइ मैद्रु बेफोरखौ जोङो ओंख्रि संनायाव संनानै जायो नारजि नारजि दोलो आरो मैथा थास' बिसं आरो

बान्दा खबि अल खबि बेफोरखौ जोङो संनानै जायो जों बेफोरखौनो जामुं होननाय जायो जोंनि जानाया सबाइ दाउ लाइ फाजा मैगं बायदि मैगंखौ जों संनायाव संनानै जानाय जायो जेरै दालि आलु अल'दर बायदिसिना मैगंफोरखौ जोङो संनानै जानाय जायो जोंना बेनोसै